हुशंगाबाद में ज़िले में मुक्ख रूप से गेहूँ क्योंकि फ़सल बोनी करने के लिए पहले खेत में पानी उलेवा किया जाता है उसके बाद बखन्नी बोनी फिर उरिया डि ए पी अक छड़काव और किया जाता है पानी फिर उसके बाद कीटनाशक दवाएं जैविक दवाएं का छिड़काव किया जाता है एवं फिर कटाई के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है उसके बाद बेचने के लिए संस्था है सास कि सोसायटी चौपाल एवं मंडी का तक ले जाने के लिए परिवहन ट्रेक्टर एवं अन्य वाहनों से किया जाता है और अर्थव्यवस्था इसी से इस क्षेत्र की सबसे अधिक है इसका खाने के लिए फल सब्ज़ियाँ आलू प्याज़ बरवड्डी भिंडी टमाटर मुक्ख रूप से उत्पादन किया जाता है और इससे अर्थव्यवस्था भी इस क्षेत्र कि होती है बाज़ार में बेचने के लिए छोटे छोटे मंडियाँ हैं